योगा योगा करना चाही योगा सब करै छै हमरा आरके टिबियो पर देखैत छियै योगा करैत ओहएसँ सब आदमी सब सिखलियै योगा करै बला आओर योगा करैसँ अच्छे होइ छै ने योगा सब आदमी करै छियै टीवीमे देखलियै जेना जेना ओहएसँ हमरा आरके सब ओहि दिनसँ करै लागलियै से योगा करै ला सिखलियै सब अच्छेसँ योगा करैत छी योगा करने से आदमीके शरीर भी अच्छा रहै छै स्वस्थ लेकिन योगा करना चाही हमरा सबके सब बच्चो सबके टीवी कहै छियै देखै छिहि सुबह सुबह योगा करै छै योगा कर तोरा सब योगा करै छै लोक सब सुबह सुबह उठिके तऽ कहलक मम्मी योगा करबै योगा करै छै सुबह सुबह तब उठि कऽ ई सब टीवीमे देखलकै यऽ तऽ टीवीमे देखि कऽ भी हम लोक सब करै लागलियै हमरा यहाँ सब आदमी सब करै लागलै लेकिन योगा करना चाही योगा करने से शरीर स्वस्थ रहैत छै शरीरमे कोनो हानि नहि होइ छै सुबह उठि कऽ रोज योगा करना चाही कसरत करने से बहुत अच्छा शरीर रहै छै शरीरमे कोनो बिमारी नहि होइ छै लेकिन योगा करना चाही योगा करनेसँ कोनो हानि तऽ देहमे नहि ने होइ छै लेकिन आसकतिसँ आदमी बहुत आदमी नहि करै छै योगा जाइ कऽ सुबह उठि कऽ चाय पियै लै छै उठि कऽ ब्रश कए कऽ लेकिन योगा करना चाही ओकरबाद चाय ओइ पिना चाही अच्छासँ मन शांत होइ छै करना चाही लेकिन यो गा करनेसँ अच्छा होइ छै आइकाल्हि टी वी पर बहुत अच्छा अच्छा देखबै छै योगा करै ला सब आदमीके लेकिन करना चाही बहुत आदमी एहन छै नहि करै छै कहैके बाद भी बहुत आदमी नहि करै छै योगा लेकिन ओकरो करना चाही योगा जब कर लेकिन नहि करै छै केओ ओतना आदमी नहि करैला चाहैत छै लेकिन हमरा यहाँ आब सब करै लगलै योगा सुबहमे उठि कऽ सब योगा करना चाही योगासँ शरीर स्वस्थ रहै छै कोनो हानि नहि होइ छै आओर बच्चे सब से भी करवाना चाही योगा सुबहमे उठा कऽ आओर सुबह उठना चाही आओर बच्चा सबके कहना चाही सुबह उठो ब्रश करके जा ब्रश करके जो